हँ हँ चचा गोर लगैत छी हम अंशु बाजि रहल छी हम अहीँके घरके कनेक दूरीमे हमर घर अछि रहैत छी सरि सरिसब पाही सरिसब पाहीमे अच्छा कहलहुँ जे हँ तऽ हम अहाँकेँ प्राय देखैत छी जे अहाँ मशरूमके खेती करैत छी आ मशरूमके खेती अहाँ जे करैत छी से हमरा बड्ड नीक लगैए कियाकि अहाँके उत्पादन बहुत नीक होइए तऽ अहाँ केना करैत छियै से हम कनी जानकारी लिअ चाहैत छी अहाँसँ

हँ हँ मेहनत बिना मेहनत कोन खेती सम्भव भेलै हेँ मेहनत तऽ आवश्यक छैहे ताहिमे हँ हँ कियाकि एकटा आओर गप सुनलहुँ अहाँके जे अहाँ जे मशरूम उगाबैत छी ओकरा अहाँ शहरो दिस सप्लाइ करैत छियै सेहो सुनलहुँ

अच्छा ताहि दुआरे कहलहुँ अहाँके पूछी आ कनि केना की कयल जाइत छै एकर की प्रक्रिया छै से कनी हमरा बता दैतहुँ मिलिके एखन फोनपर तऽ सम्भव नहि अइ तऽ मिलिके जँ अहाँ कही तऽ जँ सिखा देब तऽ की कहैत छी अहाँ

हँ हँ हँ एह मशरूम देखने छियै जे अहीँके खेतमे अहीँवला मशरूम देखने छियै हँ सएह अहाँसँ लेबाक छले जानकारी जे केना आओर प्रॉफिट केना की प्रॉफिट भऽ जाइत छै अहाँ जे खेती करैत छियै तऽ सालाना लगभग कतेक प्रॉफिट अहाँकेँ भऽ जाइए फेर तैओ अहाँ पाँच सालसँ कऽ रहल छी तऽ भऽ जाइत हैत अच्छा अच्छा सुनू ने चचा हम काल्हि गप करैत छी हम काल्हि गप करैत छी ठीक ठीक ठीक छै